ابھی میرے پاس موبائل ہے اس میں کچھ تصویریں ہیں جب میں چھوٹا تھا تو میرے بھائی کے پاس ایک کیمرا تھا جب وہ گھر آتے تھے تو امی اور ابا کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ ایک تصویر لیتے تھے یادگار کے لیے ایک وقت کی بات ہے ہم سب نانی کے گاؤں گئے وہاں نانا نانی کو جمع کیے خالہ ماموں سب کو جمع کیے ایک آنگن میں اور نانا نانی بہت بوڑھے تھے اور نانا نانی کو کرسی میں بیٹھایا گیا اور سب لوگوں نے مل کر تصویر لی وہ تصویر آج بھی میرے پاس موجود ہے اس لیے کہ اس تصویر میں ہمارے گھر کے تمام لوگ ہیں اس تصویر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس دنیا میں ابھی موجود نہیں ہیں اس لیے وہ تصویر ہمارے لیے بہت اہم تصویر ہے